ہندوستان میں چائے بہت پسند كی جاتی ہے یہاں رہنے والا ہر ایک شخص چائے پیتا ہے صبح صبح چائے پیتے ہیں اور ہمارے گھر میں ہر ایک طریقے سے چائے بنتی ہے جیسے كہ میں علی گڑھ میں رہتی ہوں تو یہاں تو چائے سب كو بہت زیادہ ہی پسند ہے اور یہ ہمارے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی كی شان بھی ہے چائے تو میرے گھر میں چائے بہت طریقوں سے بنتی ہے ادرک والی بھی بنتی ہے الائچی والی بھی بنتی ہے اور بھی گرم جو مسالے كچھ ہوتے ہیں ان سے بھی بنتی ہے الگ الگ طریقے سے بنتی ہے اور گڑ والی چائے بھی بنتی ہے تو ٹھنڈیوں سردیوں میں تو زیادہ تر لوگ گڑ والی چائے پینا ہی پسند كرتے ہیں كیونکہ وہ گرماہٹ دیتی ہے